जेह्ड़ा आर्ट ऐ क्राफ्ट ऐ साढ़ै जम्मू कश्मीर दे जम्मू दे गै अस लोक एह् बड़ी पर अस लोग इयां समझ नी ऐ ओह् जियां साढ़ी डोगरी कल्चर दी आर्ट शार्ट होई हून जियां में पिच्छें गेदी ही जम्मू च उत्थें मतलब साढ़ै डोगरा शासन टू बी टू सी बगैरा दी एह् चीज़ां जेह्ड़ियां न ओह् सांभियै रक्खी दियां न उसी दिक्खियै अस दिक्खचै मतलब असें पता लग्गै साढ़े राजा साढ़े डोगरा केह् आखदे उसी डोगरा राज जेह्ड़ा हा ओह् कनेहा हा बंदे गी हिस्टरी दा पता लगदा अपनी जित्थें अस रौंह्दे उत्थें दी हिस्टरी दा नी पता ते केह् पता तुसेंगी असेंगी एह् हिंदुस्तान दी हिस्टरी दा पता ऐ पर अपनी जेह्ड़ी लोकल जगह् ऐ ओह्दे अस अगर असें ई अपनी हिस्टरी जींदा नी रखगे ते ओह् ते मतलब गायब होई जानी समाज कोलां पैह्ले ते पैह्ले दे जमाने च फ्ही बी लोकें रामायण महाभारत पता हा अज्जकल ते मतलब जेह्ड़ी नमीं पीढ़ी ऐ आ दी उनें ते बिलकुल ते मतलब आइडिया गै नेईं ऐ कि मतलब रामायण महाभारत केह् होंदी ओह्दे च केह् केह् ऐ हून जियां साढ़े जम्मू ऐ इत्थें संस्कृत असें ई लिखी दी जेह्ड़े राजा हे उनें संस्कृत बिच्च लिखी दी रामायण महाभारत ओह्कड़ी पेदी उत्थें लोकें गी इस चीज दी ना जागरुकता ऐ जेह्ड़े बच्चे उनें गी पता नी मतलब नेही चीज़ां बी होंदियां न जेह्ड़े स्कूल कालेज उंदा बी मतलब फर्ज बनदा ओह् इनें गी चीज़ां इनेंशेटिव लैन ते नेही चीजें गी प्रमोट करचै जियां होई गेई रामायण महाभारत इंदे पोट्रेट जेह्ड़े बन्ने दे पेंटिंग बगैरा इं'दे कांपटीशन होन इसी लेइयै लोकें च जागरुकता फैलान जेह्ड़ा आर्ट क्राफ्ट ऐ ओह् मतलब बंदे दे अंदर जींदा कराचै कि मतलब जेह्ड़ी खत्म होऐ दी संस्कृति उसी बापस विलुप्त होने कोलां बचाइयै ताकि लोकें दे अंदर जेह्ड़ी जागरुकता ऐ ओह् थोह्ड़ी फैले कि साढ़ै कियां कल्चर हा अस कि'यां रौंह्दे हे पराने जमाने इ'यां इ'यां होंदी ही पूरी अस साढ़ी आर्ट क्राफ्ट दे केह् हून जियां साढ़ा जम्मू कश्मीर ऐ इत्थें पैह्ले ओह् बड़ी होंदी ही मह्शूर साढ़ी जेह्ड़ी सिल्क वाम ऐ मतलब सिल्क वाम कोल जेह्ड़ा असेंगी सिल्क थ्होंदी ओह्दी खेती होंदी ही गोरमेंट ओह् पैहे देइयै करांदी तां कि ओह् जेह्ड़ा कल्चर ऐ ओह् खत्म नी होई जा समाज दे बिच्च हून जेह्ड़ी नमीं नमीं टैक्नोलजी आंदे जा दी लोक हून काटन कोला ज्यादा ओह् जेह्ड़ा सिनथैटिक फाइबर आ दा मतलब ज्यादा चलने आह्ला सस्ता लोक उसी अपना दे अपनी खाद्धी शाद्धी पिच्छें छोड़ा दे ते जेह्ड़ा आर्ट क्राफ्ट ऐ एह्दा बी कल्चर मतलब कल्चर समाज कोला इक बंदा अपने अपनी पीढ़ी गी दिंदा ओह् ही अग्गें चलदा रौंह्दा पर नेईं अज्जकल सारें गी मार्डन बनना ते इक उं'दा थोह्ड़ा मार्डन होंदा इक होंदा ओवर मार्डन ओवर माडर्न बनने दे चक्कर च एह् साढ़ै जेह्ड़े लोक न साढ़े फारने गी अपना दे अपनी जेह्ड़ी संस्कृति उसी पिच्छे छुड़दे जा दे असें अपने आर्ट क्राफ्ट ऐ उसी बी उन्नी गै ऐह्मियत देनी जिन्नी अस बाकी चीज़ें गी देयै दे एह् साढ़ी जेह्ड़ी डेली रोजमरजा मर्रा दी जिंदगी ऐ असें उसी ओह्दा इक पार्ट समझना ते इसी बी इ'यां गै लेइयै चलना जियां अस बाकी आह्लें गी लेइयै चला दे आं ते आर्ट क्राफ्ट जेह्ड़ा ऐ ओह् स्कूलें बी पढ़ाना चाहिदा साढ़ा कल्चर कुल्चर सारा साढ़ी जेह्ड़ी यंग जनरेशन ऐ उनेंगी पता होऐ एह् पूरी महाभारत रामायण दा कि कि'यां कि'यां कि'श किश होएआ ओह् जियां साढ़ी हिंदुस्तान दी हिस्टरी दा गै पार्ट ऐ हून जियां अस आखी सकदे इक हड़प्पन सिवलाइजेशन जेह्ड़ी इसी इंडस पैह्ले सिवलाइजेशन आखदे ओह्दी जेह्ड़ी साइट ऐ जम्मू दी बी आंदी पर लोकें गी पता नी ऐ जम्मू दी बी आंदी लोक उत्थें जान दिक्खन कल्चर जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़ा मरने कोलां पैह्ले लोकें गी पता लग्गे कि मतलब कल्चर आस्तै आस्तै गायब होआ दा लोकें दे अंदर पर जींदा ते रैह्ना चाहिदा लोकें गी लग्गै जागरुकता नी अस चीज़ दी असें ओह्दी जागरुकता करानी चाहिदी स्कूल कालेज सारें गी सनाना